हॅलो स्विगी वालो उलयता हां भैया हांवें व्हदळ ऑर्डर दिल्ली न्ही बटर चिकन आनी तेज्या वांगडा पांच रोटी त्यो चुकून पांच जाल्यो म्हाका एक्चुली तिनूच जाय आशिल्ल्यो सो त्यो पांच आसात तांतल्यो दोन कट कर आनी फकत तिनूच कर हय देव बरें करूं